हेलो जोमैटो हम डॉक्टर दस्तगीर आलम बाजि रहल अहि छी अहाँके जे ऑर्डर करलहुँ अहाँके एप्लीकेशन जोमैटोपर सैन्डविचके तऽ सैन्डविच सैन्डविचके जगह अहाँ लिट्टी आओर समोसा से पठा देलहुँ जे लिट्टी आओर समोसाके ऑर्डर हम नहि केलहुँ अहाँ अपन एप्लीकेशन के नीकसँ अहाँ सर्च करू आओर देखू अहाँ कि हमर आइ डी सँ जे सैन्डविचके जे ऑर्डर भेल है ओ ऑर्डर हमर होम एड्रेसपर किए नहि ऑर्डर डिलिवर केलहुँ